मेरी जिंदगी च जेह्ड़ा मोस्ट इम्पार्टेंट लैसन हा एह् मिगी मेरे ब्याह् दे बाद मिलेआ जि'यां की जेल्लै मेरा ब्याह् होआ ओह् जेह्ड़ी पैह्ली मेरी जिंदगी ही ओह् बिल्कुल अलग ही जि'यां ब्याह् कोला पैह्लें मिगी किसै बी चीज़ दी टेंशन निं ही मस्त जिंदगी ही ओह्दे बाद जि'यां जि'यां ब्याह् होया दूआ म्हौल हा ओह्कड़े म्हौल कोला बिल्कुल अलग म्हौल हा ओह्दे बाद जि'यां की ब्याह् दे बाद जि'यां बच्चे होये बच्चें गी अग्गें ओह् कि'यां करना क्योंकि अ मेरे जेह्ड़े हसबैंड हे ओह् कम्म काज़ निं करदे हे होर में चाहंदी ही कि बच्चें गी अच्छी पालना होऐ होर अच्छी परवरिश होऐ इंटदी होर अच्छे स्कूलें पढ़न जेह्दे बास्तै मिगी बड़ा स्ट्रगल करना पेआ होर अपने मन गी मारियै मतलब अपनियां ख्वाहिशां पूरियां इद्धर गै खत्म होइयां

एह् ओह् जिंदगी च इ'यै मेरी जिंदगी दा इक्क लैसन थ्होया मेरी लाईफ च जेह्ड़ा इम्पार्टेंट लैसन मेरी जिंदगी च थ्होया